भैया आपको हम पिज्जा ऑर्डर किए थे बताइए इतना समय हो गया आपको हम कबका ऑर्डर किए थे दो घंटे हो गए आधे घंटे में आप बोले थे दो घंटे हो गए अभी तक नहीं लेके आए मुझे और भी काम है सब इतना वेट कर रहे हैं कब से तो कब तक पहुँचाएँगे